नृत्य करने से लोग स्वस्थ रहते हैं उनका मन प्रसन्न रहता है इससे हमारे शरीर में बी पी की समस्या भी नहीं होती है क्योंकि हमारे शरीर से बहुत अत्यधिक पसीना निकलता है नृत्य करने से हमारा व्यायाम भी होता है और हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है नृत्य करने से हम बहुत प्रसन्न रहते हैं और जैसे शादी विवाह में भी हम नृत्य करते हैं और तीज त्योहारों पर भी नृत्य किया जाता है जैसे शादी विवाह में हल्दी में नृत्य करते हैं जैसे लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं